गायके घास काटिकऽ लाबै छी चऽरसँ गायके घास दै छियै गाय घास खाइ हइ दूध होइ है घास खेलक तऽ दूध होल आओर गोबर भेल तऽ गुआपर ढेरी कयली आओर गुआपर सँ लअके खेतमे बेच देली हजार रुपैये बारह सए रुपैए देलक बेच देली उहो पाइ भऽ जैइ हइ उहो ओकरो दर्रा उर्रा कीनके लअ अयली आओर गायके देली कीड़ेके दबाइ भऽ गेल लीवरे टॉनिक होलय तऽ अपन गायके देली अपन ओकरे गोबरसँ ओकरे दबाइ करि दै छियै ओते अपना नहि असर आबै हीकै तै अपन खाइत रहल घास मनगरसँ खेलक घास कीड़ा अरके दबाइ अर खाइ छियै आबै छै नहि तऽ मनगरसँ खयलहुँ तऽ ओकरे गोबरके बेचके ओकरे खिआ देलही रहल गोबर तऽ घास अर चारा अर पकड़लक मनगरसँ खयलक गायके नै कीड़ा अरके दबाइ देलहुँ तऽ नहि खयलक गाय घास आओर कीड़ाके दबाइ खिया दै छियै तऽ मनगरसँ खयलक ओइमे तनी आटा अर छीट दै छियै दर्रा अर छीट देलहुँ तऽ मनसँ खेलक भरि मन खा लेलक पानि पीलक दू छिप्पा खेलक दू छिट्टा भऽ गेलय ओ हालत सूख्खल रहल तऽ खेबे नहि कयलक हाली गाय अपन हल्ला करैत रहै छै आओर चिचियाइत रहल पहिले आटा मारि देलक आटा रहल तऽ आटा छीट देलहुँ तब खा लेलक आओर नहि तऽ घास रहल तऽ वएह घासके अपन तनी सूख्खल आज कल तऽ मिलय नहि है झट्टा हइ वएह झट्टामे काटि देलहुँ हरियरे अपन दऽ देलहुँ तऽ अपन खयलक दू चारि छप्पा खा लै है तब शान्ति भऽ गेल पानि पी लेलक खा लेलक तऽ चुप हो गेलक आरामसँ अपन रहल तऽ अपन मालके टेंसन खतम भऽ गेल तऽ अपन रोटी भात बनेलहुँ अपन खेलहुँ कोनो टेंसन नहि रहल कहलियै आब माल खा लेलक तऽ टेंसन नहि रहै है आओर माल नहि खेलक तऽ अपनो नहि दाना नीक लगै छै अपने खाइ छियै हमर माल भूक्खे है नहि अच्छा लगै है आओर माल रहल खेले तऽ मोन खुश होतै सब किछु तऽ ठीक होलै सब माल खेलकै अपनो अर भी खाइ जाइ जो सुतय जाइ जो आब भऽ गेलौ बिहानवला सोचल जेतय